हम जे नव नव चित्र बनौनिहार जे किओ कलाकार छथि हुनकासँ हमर इएह आग्रह अ रहत जे ओ कोनो भी चित्रक प्रयास करयसँ पहिने ओ अपन कॉपी या कॉपी या वालपर चित्रक बनेबाक जे हुनकर छनि प्रतिक्रिया ओ पहिले एक टा रफ कॉपीपर कऽ कऽ ओकरा निखारि लथु निखारलाक बाद ओ अपन फिनिश जे छै से वॉलपर या कॉपीपर या बुकपर नि देखाबथु आओर ओहिमे नीकसँ नीक उजागर करयके लेल ओ सुन्दरसँ सुन्दर चित्र बनाबथु जेकि तऽ ओ हुनका लेल सुधार ओ रफे कॉपीपर भऽ जयतनि आ ओ सुन्दरसँ सुन्दर फेयरपर निखार अयतनि जे हुनका लेल भविष्यमे बढ़िआँ रहतनि